जी हाँ जी हाँ अपने योग अवस्था के बाद शरीर में बहुत अच्छी शांति स्वास्थ्य और शरीरक स्वास्थ्य की शांति का अनुभव करते हैं आपके हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है शांति बेहतर भावना हम महसूस करते हैं अधिक सराहना शांति मिलती है शरीर को बहुत स्वच्छित स्वच्छता मिलती है योग अभ्यास करने से शरीर को फुर्ती चुस्ती तंदुरुस्ती हमको प्राप्त होती है सुबह सुबह उठ के योग अभ्यास करना चहिए हमको बहुत अच्छा शरीर बेहतर योग अभ्यास से ही प्राप्त होता है योग अभ्यास के ही नीमत निम्न योग अभ्यास से अच्छा स्वास्थ्य अच्छा निरोग शरीर प्राप्त होता है योग अभ्यास से हम नित्यदिन अपना शरीर स्वस्थ और मानसिक टेंशनों से दूरी बनाए रहता है योग अभ्यास से तंदुरुस्ती खून का संचार बहुत अच्छी तरह से होता है मन को बहुत अच्छी शांति योग अभ्यास से प्राप्त होती है जी हाँ योग अभ्यास के बहुत बेहतरीन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में अपना योग अभ्यास करना चहिए